टूटता हुआ तारा देखते हैं देखने से लोग कहते हैं कि बुरा लगते हैं इसलिए टूटता तारा देखना नहीं चाहते हैं टूटता तारा बहुत बुरा लगते हैं टूटने से पहले बच्चों को समझा जाते हैं कि टूटना देखने से कभी कभी सोने में टूटता तारा देख जाते हैं तो बहुत बुरा लागता है सोते समय यह लिए बच्चों को समझा जाते हैं कि बुरा तारा देखो नहीं लेकिन बुरा लगता है और तालाब टूटते हैं और टूटता तो कोई देखता नहीं है किसलिए टूटते हैं तालाब तालाब बहुत पहले से रहते हैं तो वह तालाब टूटते हैं जो बना है तो टूटेगा और जो टूटेगे तो तालाब बनेगा यह लिए तालाब को बुरा मानते हैं और टूटेगे तो तालाब बनेगे और बच्चों को समझा जा रहा है कि टूटते हुआ तालाब में जाना नहीं देखना नहीं दिखने में डर लगता है यही बात कहते हैं और बुरा लगता है तालाब में जानवर होते हैं काट लेंगे टूटने से तालाब में जानवर बैठते हैं कोई भी बात हो जाते हैं यह लिए बच्चों को रोक लगा जाता है कि टू टूटने हुए तालाब में जाओ मत टूटने तालाब में देखो मत दिख रहा है हरा बुरा लगते हैं बुरा से यह लिए तालाब को बुरा मानते हैं कि जाएगे उसी में जानवर घुसे रहेंगे और काट लेंगे बच्चों तुमको दूसी हो जाएगी यह लिए बुरा लगता है तालाब कोई टूटने देखता नहीं है दिख नहीं रहा है तालाब तालाब बना हुआ जो टूटे हैं तो बने है बनेगे तो जाएगे देखेंगे तालाब में पानी हुआ है तालाब में पीने जाएंगे यही होता है तालाब में तालाब में जानवर पाला जाता है मछली भी पाली जाती है तालाब देखने से खरा बुरा लगते हैं तालाब में जानवर बैठे हैं टूटा हुआ तालाब बनेगा तो जाएँगे बच्चों को यह लिए रोक लगाते हैं कि जाएगी नहीं जाएंगे तो तालाब में डूब जाएँगे पानी हुआ है जानवर घुसा है टूटा हुआ तालाब में जाओ मत यह लिए तालाब में रोक लगती है